सीतामढ़ीके जलवायु काफी गर्मी बा आओर इहाँके गर्मीके वजहसँ लोकसब इहाँके काफी परेशान रहलै आओर एकरामे मेन कारण बा गर्मी होइके उबाके इहाँके जे प्रदूषित वातावरण बा आओर इहाँके जलवायु प्रदूषित हो गेल बा ओकरा वजहसँ ईसब समस्या आएल बा हम लोक चाहै छी कि इहाँके वातावरण पहिले जइसा जे पहिलेके जमानामे रहलक ओइसन ठीक होइके लेकिन अइसे केलक अइसे तऽ सम्भव नहि बा लेकिन चाहै छिए कि कइसे भी करिके सम्भव सम्भव होइ हमलोक सरकारसँ निवेदन करम कि जलवायुपर अपना काम करै काम करी आओर हमलोक पूरा इण्डियामे अपना ई सबके वातावरण ठीक करी जलवायु ठीक करी सीतामढ़ीके जलवायु काफी गर्मी रहलै आओर एकरा वजहसँ काफी बहुत सारा अइसन आदमी बा कि जे अपना काम नहि करि सकलै फेरसँ बहुत सारा जे लेबर रहै छै जे मिस्त्री रहलै ओ अपना काम ठीक ढङ्गसँ नहि करि पाबिले गर्मीके वजहसँ आओर काफी रुकावट आबिले हम चाहै छी कि चाहै छी कि गर्मी थोड़ा कम होइ आओर सरकार एहिपर काम करै ई जलवायुके ठीक करैके लेल आओर जतना एहिपर काम करि ओ ओतना ठीक होइ आओर जे कामदार लोग बा ओ सबके काम करि लागी करैलऽ आसानी होइ